جی میری ہبا ناز سے بات ہو رہی ہے جی میرا ٹریٹمینٹ آپ کے ہاسپٹل میں ہی چل رہا تھا میں آپ کے پاسپٹل سے ڈسچارج ہو گئی ہوں اب آپ مجھے بتا دیجیے کہ مجھے کیا کھانا ہے پرہیز کا بارے میں مجھے کچھ بتا دیجیے مجھے ڈائیٹ کے بارے میں

تو یہ پرہیز کب تک کرنا پڑے گا مجھے کتنے ٹائم تک یہ پرہیزی کھانا کھانا پڑے گا ہاں تو مجھے میڈیسن کے بعد بھی یہی کھانا کھانا پڑے گا جب ٹریٹمینٹ میرا ختم ہو جائے گا جب میری دوائیاں بند ہو جائیں گی اس کے بعد بھی مجھے یہ پرہیزی کھانا کھانا پڑے گا تقریباً کتنے ٹائم تک ایک ہفتہ ایک مہینہ جی یہ سب بتا دیجیے اور پھر پرہیزی کھانے کے بعد جب میں اپنی اسپائسی فوڈ اسٹارٹ کروں گی تو پھر مجھے کچھ دقت تو نہیں ہوگی ہاں تو جوس اچھا ہے صحیح یہ صحیح بات ہے جوس لیتے رہنا ہے ہمیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیے شکریہ